हँ हम बोलै छो हमर जे बेग छुटि गेलै हन हमर बेग छुटि गेलै ओहिमे रुपैओ रहए ओहिमे आर किछु समान भी रहए किछु नहि छुटि गेलै हमर

थानामे छुटि गेलै हन ई हँ हँ ओएह अपने अपने पुलिस ने बोलै छियै हँ हमरा से अथी यहाँ ई हम बोलै हियै नहि बेगुसराय थाना सँ हँ ओहिमे पैसो आर रहए बेग रहए हँ रुपैआ सब रहए

ओएह मतलब ओहि बेगमे पर्स उर्स रहए आरो बहुत्ते सारे सामान भी आओर रहे किछु किछु पैसा आर रहए रुपैआ

बगलमे आदमी हमे नहि देख सकलियै ओतना ध्याने नहि हम्मे तऽ रहियै अकेले हँ साथमे नह कोइ रहए आब हिजा रहए आदमीके हम ओतना ध्यान नहि देलियै बगलमे आदमी बैठल रहए कि नहि रहए आस पासमे हम्मे ओएह ने कहलहुॅं हमे नहि कुछ ध्याने नहि छै हमरा हमर छुटि गेलै हमर चैलि गेलै

हँ हँ बोलियै ने तब कैसे मिलतै हम बहुत परेशानमे छियै ने चिन्तितमे छियै हँ मैडमजी हमरा तऽ नहि छै हमे तऽ गरीब लोग छी हमरा पास पैसा नहि छै हँ अगर बैग मिल जेतै हन तब ओहिमे किछु तनी मनि पैसा छै हम दे देब